हॅलो

ओके तुमी केन्ना येतलीं ओके ओके आमचें मुगो पर पर्सन वन थावजंड आनी वन अवर हय हय ओके बरें बरें ओके स्पीड बोट आसता पळय न्ही तातूंत स्पीड बोट आसा तातूंत डायरॅक्ट धा जाण वतलीं बरें बरें अर्द किलोमिटर अशें भितर व्हरता आमी कळ्ळें न्ही हय हय हय हय तर पॅदल बोट्स आसतात हय पॅदल बोट्स आसा ताका आमचे एकल्याक म्हणटरीर मुगो सातशीं रुपया पडटले हय टायम मात डिस्टन्स तसच हय डिस्टन्स आसतलो हय डिस्टन्स आसतलो आनी टायम ताका चड मेळचो ना एक वरा खातीर आसचो ना अर्दवरूच चलोवपा मेळटलें

सगळें सगळें हां हय हय सगळें आसतलें त्या खातीर तूं कांयच भिवू नाका सगळें आसतलें लाय्फ फोर टी हय लाय्फ जॅकेट बी सगळें आसतलें

ओके हय तर हय एनी टाय्म करात एडवान्स दितां जाल्यार दियात गो आसा जाल्यार तुमचे कडेन स्टारटींग नाजाल्यार बरोबरूच पै कल्यारूय जाता ओके बरें बाय बाय ओके